اترپردیش کا خبر رسانی میڈیا فنون اور ثقافت سے متعلق مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ صوبہ اپنی قدیم ثقافتی ثقافتی ورثہ فنون لطیفہ دستکاری موسیقی اور ادب کے حوالے سے معروف ہے اور میڈیا ان عناصر کا اجاگر کرنے میں فعال کردار ادا کرتا ہے اترپردیش میں مختلف تہواروں اور تقریبات کی بڑی پیمانے پر کوریج کی جاتی ہے جیسے کہ دیوالی ہولی اور عید کے تہواروں کو نہ صرف مذہبی اعتبار سے بلکہ ثقافتی پہلوؤں کے ساتھ بھی پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریاست کے مختلف مقامات پر منعقد ہونے والی روایتیں ثقافت تقریبات جیسے کہ تاج مہوتسو اور کوکم کنڈ مہوتسو کو میڈیا خصوصی کوریج دیتا ہے جس کے ذریعے عوام کو ان تقریبات کی اہمیت اورخوبصورتی سے آگاہ کیا جاتا ہے اترپردیش کی دستکاری جیسے کہ بنارسی ساڑیاں چکن کاری اور کانچ کی مصنوعات دنیا بھر میں مشہور ہے میڈیا ان دستکاریوں کے فروغ دینے کے لیے مختلف پلیٹ فامرز پر ان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے ٹیلیویژن شوز اخبارات اور آن لائن پورٹلز پر دستکاروں کے انٹرویوز ویڈیوز اور ڈاکومینٹیز کے ذریعے ان کی محنت اور ہنر کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اترپردیش کلاسیکی موسیقی اور رقص کے میدان میں بھی نمایاں حیثیت رکھتا ہے میڈیا بڑے پیمانے پر ان فنون کی ترویج کے لیے مختلف پروگرامز کا انعاقاد کرتا ہے جیسے کہ ٹھمری اور قوالی کا کی محفلیں یہ پروگرامز نہ صرق مقافی بلکہ عالمی سطح پر بھی پسند کیے جاتے ہیں اور ان کی نشریات کے ذریعے ان فنون کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے ادب کی دنیا میں بھی اترپردیش کا میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے اردو اور ہندی زبان کے ادب کی ترویج میں مختلف رسائل اخبارات اور آن لائن پلیٹ فارمز کا اہم کردار ہے ادیبو اور شاعروں کے انٹرویوز کتابوں کے تبصرے اور ادبی تقریبات کی خبریں میڈیا کے ذریعے آوام تک پہنچائی جاتی ہے میڈیا نہ صرف فنون اور ثقافت کی ترویج کرتا ہے بلکہ ثقافتی مسائل کی نشاندہی بھی کرتا ہے جیسے کہ قدیم عمارتوں کی حفاظت ثقافتی ورثے کی تباہی اور مختلف فنون کے زوال جیسے مسائل پر میڈیا کی توجہ مرکوز ہوتی ہے اس طرح کے مسائل کو اجاگر کر کے میڈیا عوام اور حکومتی اداروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں میڈیا نئے اور ابھرتے ہوئے فنکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے مختلف پلیٹ فارمز پر نوجوان فنکاروں کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں مجموعی طور پر اترپردیش کا خبر رسانی میڈیا فنون اور ثقافت کے فروغ اور ترویج میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ نہ صرف قدیم ورثے کو زندہ رکھتا ہے بلکہ نئے فنکاروں اور ثقافتی مسائل پر بھی توجہ دیتا ہے جو کہ ایک ترقی پسند معاشرے کی علامت ہے